जी जी हमर घरमे तऽ एगो छथिन डॉक्टर डॉक्टर छथिन हमर चच्चा जी बहुत अच्छा डॉक्टर छथिन एम बी बी एस करिकऽ रखने एम बी बी एस कयने छथिन हुनकर डॉक्टरी केनाइ भी होइ गेलय बहुत दिन दस साल होइ गेल होतय लगभग दस सालमे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियेन्स छै बहुत अच्छा डॉक्टर छथिन अब घरेमे एगो डॉक्टर होइ गेलखिन हन तऽ गाँवमे घरमे ई सबमे बहुत मदति मिलि जाइ है अगर जे तुरन्त मतलब काम रहय छै हमरा सबके या फिर तुरन्त ककरो तबियत जादे खराब भऽ गेलय किछु ई सबमे पहिले बहुत अच्छासँ मदति उदति कए दै रहथिन आरामसँ दवा उबा बता दै रहथिन कभी कभी घरपर आयल रहथिन तऽ आबिकऽ देख उख लै रहथिन सहीसँ आब तऽ हुनकर अच्छा खासा एक्सपीरियेन्स होइ गेलय आब लेलखिन हँ एगो हॉस्पिटले खोलि तनी दूर गाँवके कनी दूरमे आओर हमसब कोइ जादे स्थिति खराब होइ छै कोनो आदमीके तऽ वहाँ आरामसँ पहुँच जाइ छियै अच्छासँ ईलाजो हो जाइ छै आब घरक आदमी छथिन तनीक सस्तोमे हो जाइ छै सबकिछु आरामसँ हो जाइ छै आब सबकिछु घरे कऽ छथिन चच्चा ऊच्चा तऽ आराम सँ जब कुछ होलौ ककरो बिगरलौ तबियत तऽ हुनका फोन कैर देलौं तुरंत कैह दै छथिन की हॉस्पिटल आबि जो या छोटगर मोटगर चीज रहय छै तऽ दवाइ बता दै छथिन आरामसँ कोइ दिक्कत नहि होइ छै ई सबमे आओर स्वास्थ वास्थ ककरो हमर जैसे की मामा रहथिन हुनकर गेलय स्वास्थ बिगरि आकि ओ तुरन्त तुरन्त कहलखिन कि हॉस्पिटल पहिले तऽ ओ अयलखिन घरपर देखलखिन देखलखिन स्थिति नाजुक छै खराब हो रहलय हन स्थिति कहलखिन चलय चलय हिनका हॉस्पिटल जल्दी लए चलऽ हॉस्पिटल गेलखिन हिनका हॉस्पिटलमे इलाज उलाज चललय एक दु दिन तक इलाज चललय ठीक होइ गेलखिन उहो ठीक होइ गेलखिन ओकर बाद रहलखिन बहुत दिन तक ठीक ओकर बाद फेर छुटि गेलय प्राण ई होइ छै कि गाँव घरमे रहल डॉक्टर होइ गेलखिन एक दुगो गाँवके लिए बहुत अच्छा होइ जाइ छै नहि तऽ तोहर घरके लिए तऽ अच्छा होइए जाइ छै सुविधा मिल जेतऽ स्वास्थ कखनो बिगरि गेलऽ तुरन्त तोरा इलाज करय लए कोइ मिल गेलखुन या तुरन्त बता देथुन अइसेयो हुनका डॉक्टर लाइनमे छथिन तऽ हुनका सबकुछ पते छै कोन डॉक्टर की की इलाज करय छै तऽ ओइ लए जादा भागइयो नहि पड़य छै अगर जे कोनो हुनका जे चीज नहि पता रहय छै मतलब हुनका क्षेत्र दोसरवला चीज कोनो स्वास्थवला चीज होइ गेलय दिक्कत हुनका ई पते रहय छै कोन डॉक्टरके छथिन वहाँ तुरन्त आरामसँ भेज देलहुँ भेज दै छथिन वहाँ चिन्हले जानल छथिन तऽ तैयार रहय छथिन पहिलहे जल्दी इलाज उलाज शुरू कए दै छथिन आरामसँ अब बहुत सुविधा होइ छै हमरो सबके हमर गाँवो बहुत लोक मदति मिलय छै हमर घर आओर तऽ बहुत अच्छासँ मदति हो जाइ छै एकरासँ बहुत अच्छासँ